گڈ مارننگ سر سر آپ فوٹو کاپی کی دکان سے بول رہے ہیں

جی مجھے سر آپ کی دکان سے پھوٹو کاپی کرانی کرانی تھی سر آپ کے یہاں قیمت کیا رہتی ہے سر اگر مجھے بیس کوپی کاپی کرانی ہے جی فوٹو کاپی کرانی ہے بیس کی تو ایک فوٹو کاپی پانچ روپیے کی سر تو سر آپ زیادہ لے رہے ہیں اگر اگر ہم تیس کرائیں ابھی پھر تیس کرا دیں کتنے میں پڑ جائے گی پھر یہ سر مجھے پچاس کرانی تھی کاپی تو اب جی جی پچاس کرانی ہے مجھے سر آپ دو روپئے کی لگا دوگے

تو چل سر سر جی جی سر میں آپ کے پاس آؤں گا تو جی جی آپ کس وقت ملیں گے مجھے رات کے نو نو بجے تک صبح سے نو بجے تک کھلتی ہے جی رات میں نو بجے تک جی

جی جی

جی سر جی جی سر تو سر میں آپ کے آپ کے پاس کل چار بجے آ جاؤں گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر گڈ مارننگ سر ٹھیک ہے گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ